अखन हमरा सभकेँ मिथिलामे मैथिली वार्ताकें संरक्षण आ सम्वर्धनकें लेल किछु प्रयास भए रहल यऽ हमरासभ जगह जगह मैथिली भाषाके लिए अपनामे बैठक करै छी एहि बीचमे हमसभ तीन चारि जगह मिथिलामे बसिके एहिपर विचार केलहुँ जे हमरोसभकेँ मैथिली भाषा सरकार भैल्यु दए एकर विस्तार करयके लेल हमसभ कोशिश करैत छी लोग बेसीसँ बेसी मैथिलीमे बात करय आ लोक एहि प्रयासमे छथि जे मैथिलिओके जगह मिलै हमसभ ओहि दुआरे जिला जिलामे बहुत जगह गेलहुँ हँ एकर बैठक केलहुँ हँ आ अपना मिथिलाके मैथिली भाषाके संरक्षणके लिए एकरा बचबयके लिए एकरा विस्तार करयके लिये बैठकके कऽ सभ केओ विचार केलहुँ जे हमसभ मैथिलिएमे बाजी हिन्दी कम बाजी ओहि पर हमसभ जोर देने छी ओ आ आगाँ भगवान मालिक मैथिली भाषा जरूर अपना सभकेँ गौरव करता